हेलो कहलहुँ ई मैक्डोनाल्डसँ बाजय छि की कहलहुँ जे हमरा किछु खानाके ऑर्डर देबाक छलै हँ तैयो लिख लिअ अहाँ चारिगो लच्छा पराठा चिकेन मोमो चिकेन तन्दूरी फ्राइड राइस आओर भेलपूरी आओर तन्दूरी आओर एगरोल आओर आओर की सब छै देख कऽ बतबय छी पानी भी भेज देबय आओर ठण्डा होयत कोलड्रिंक सेहो दऽ देबय हँ हँ हमर एड्रेस लिख लिअ अहाँ हमर एड्रेस भेल ग्राम हरियरपुर छेदी पोस्ट मैहसिना थाना खानपुर जिला समस्तीपुर वाड नम्बर सातमे शिव मन्दिरके सामने छै तऽ हमर नाम प्रेम कुमार झा भेल अहाँ एबै हमर फोन नम्बर यऽ बासठि जीरो बासठि छियालिस चारि एगारह अहाँ अइ नम्बरपर फोन करबय तऽ हम आबि जायब अहाँ डिलेवरी दअ देबै अहाँके पाइ जे भेल अहाँ पाइ लअ लेब तऽ अइमे कोनो दिक्कत तऽ होयबाक नहि चाही तऽ अहाँ कखन तक चलि अयबै तऽ किया तऽ मेहमान सब आयल छथिन तऽ एक घण्टामे आबि जाउ तऽ लेट नहि लगेबइ हाँ लेनाइ जल्दिये भऽ जाइ तऽ आओर बढ़िआँ किएक तऽ ई सब जाइयो लए धड़फरायल छथिन हँ हँ तऽ ठिके रहतइ तऽ लिख लेलियै ने व्यञ्जन सब ठीकसँ नाम हँ हँ तऽ उ सब जे छै से पैक कए कऽ आओर पार्सल करि दियौ हँ खेनाइ कनी जल्दी भेजब तऽ ठीक छै तऽ आबि जाइके चाही बान्ह हूँ हूँ एड्रेस तऽ लिखिये लेने हेबइ हँ तब भेज दियौ अच्छा एगो आर अथी छुटि गेल